हेलो हम अपर्णा बजै छी महिषी सँ हमरा महिषी सँ पटना लेल एकटा नीक पैघ गाड़ी चाही दू दिन लेल अहाँके पास एखन कोन कोन गाड़ी अछि ठीक ये अँ कोना चार्ज करै छियै पर किलो किलोमीटर की चार्ज करै छियै ओ नहि हम अहाँके ऐं ट्रांसपोर्ट एजेन्सीके नियमित ग्राहक छी आर लम लम्पशम्प हर हर समैत अहीँक ओहिठामसॅं गाड़ी बुक करैत छी अपन परिवार दोस्त सबके अहीँके एजेन्सीके बारेमे बताबै छी जॅं केओ पुछलक कतौ जायके ये तऽ हमरा गाड़ी बुक करयके ये तऽ हमरा हम अहीँके नाम बताबै छी तऽ एखन हम अहाँके नियमित ग्राहक छलहुॅं ताहि लए कए ताहिलेल हमरा किछु छूट भी भेटना भेटबाक चाही

प्रोमो कोडबला छूट हमरा मिलत की नहि इएहे पूछय लेल हम फोन केलहुॅं रहय जे ओ छूट एखनो भऽ सकैत अछि कि नहि ठीक अछि लेकिन हमरा चार्जिंग पर किलोमीटर कनी बेसीये अहाँके हॅं